دہلی میں کاروبار کے لیے پیسوں اور سرمایہ کے بہت سارے اہم ذرائع ہیں جیسے کہ اگر کسی کو کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے تو لون وغیرہ لے کر اس کاروبار کو شروع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ فنڈ سے بھی ان کا کاروباریوں کی مدد ہو جاتی ہے جس ان کا کاروبار چل پڑتا ہے اور سرمایہ کاری کاری ہیں میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر محنت کرتے ہیں جس سے وہ آگے بڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں اور اپنی معاشی حالت کو صحیح کر لیتے ہیں